परिवहनके दृष्टिकोणसँ सुपौल जिला जे छै से बहुत कम अथीमे छल लेकिन जखनसँ कोशीक बान्ह तैआर भेल आओर अटलजी द्वारा जे छै से भपटिआहीमे रेल पुल आओर सड़क पुलके जे छै से उद्घाटन भेल तखनसँ एहि जिलाके जे रोड सड़क ओ बिहारके कोनो जिलासँ जै छै से नीक एखन जे छै से बुझा रहलैए आइ जे छै से रेलवे जे कोनो दरभङ्गासँ जे छै से सुपौल भपटिआही होइत जे छै से ओ सहरसा तक जे छै से जा रहलैए ओमहर फारबिसगञ्ज तक जे छै से जा रहलैए जे प्राचीन पूर्व समयमे जे छै से दरभङ्गा महाराज द्वारा चलाएल गेल रहै जे लाइन ओहि लाइनके पुनः जे छै से भारत सरकार ओकरा जे छै से चालू केलकै हँ सङ्गे रोड सड़कमे जे छै तीन टा पुल ठीक सुपौल जिलाके जे छै से अन्तर्गत तीन तीन टा जे छै कोशीपर पुल एखन जे छै एकटा बनि रहलै हँ आओर दू टा जे छै से बनि चुकलै जाहिसँ सड़क परिवहन आब जे छै पटना आरामसँ जे छै से चारिसँ पाँच घण्टामे एखन लोक जे छै से जा रहलैए एहि तरहेँ जे छै से एहिठाम परिवहनके जे छै से बहुत नीक विकास भेलैए